हमारे गाँव में लोग हिंदी भाषा जो बोलते है जैसे कि रस्सी जल गई और ऐठन जो है उसका निकला नहीं है इसे जो है घमंड गया नहीं इसके बारे में जो है लोग बताते हैं कि जैसे गाँव में लोग कहते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा हैं ऊँट के मुँह में जीरा जैसे कहीं कोई चला जा रहा है कोई कामा काम नहीं कर पाया आदमी काम नहीं कर पाया तो बोलते हैं अरे बहुत खुशहाल जा रहा है देखो इसका घमंड काम नहीं हुआ इसका घमंड नहीं घमंड में ही चला जा रहा है घमंड में चूर है ऐसे जैसे कि रस्सी रस्सी तो फेंक दिए रस्सी तो फेंक दी रस्सी टूट गई लेकिन कहते है रस्सी टूट गई लेकिन उसका ऐठन नहीं गया वो अपने अपने ही शब्द में मगरूर है इसके लिए जो है यहाँ सब लोग कहते हैं कि गाँव में गाँव में लोग कहते है हम बहुत से अच्छे लोग हैं बहुत से अच्छे लोग हैं और कहते हैं कि अरे फला का बात मान लिया वो तो बहुत फेंकने वाला इंसान था तो लोग कहते हैं कि अरे वह तो फेंकने वाला इंसान ही है रस्सी टूट गई रस्सी जल गई लेकिन ऐठन जो है वहीं पड़ रह गया इसकी वजह से हम गाँव में गाँव के हिंदी ही भाषा बहुत अच्छी लगती है हमको इसीलिए दिलचस्प लगता है ध्यान इतना ही रहता है कि देखो ये लोग कहते हैं कि अरे जैसे चल बिल्ली चल रही है अरे बिल्ली जो है दूध पी रही है दूध से जल गई दूध से जल गई जो है तो उसको मठ्ठा को भी फूंक के पीने लगी कहते हैं कि बिल्ली अगर दूध को पी पी तो रही है लेकिन दूध जलने लगा था तो इसीलिए छोड़ दी और मट्ठा को भी फूंक के पीने लगी